बुंनो थाङोबा आं आंनि गावनि दा आंनि नाजानानै मोन्नाय साख्रि जे साख्रिया आं जाखो लुगैदों आं दा जेरै बेंक मेनेजार जानो हादों बेखौ लानानै गोग्गायो बेराद गोग्गानो हायो मानो होनोबा आङो बिराद गावनि लोगोफोरनि गेजेराव आंनो साबसिन जानायबादि जाहैबाय ओरैबायदि मोजां आङो लोगोफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन मोजांसिन आरो बयनिफ्रायबो बेथना बांसिन मोन्नाय साख्रिखौ मोनदों नालाय मोनदोंना आरो आंहा गोबां फिसा फिसौ बिजनेसबो दंबावोसो आं बिनि गेजेराव ओरैबायदि दुग्गानो हायो आरोना आङो आंनि सान्नायफ्रा ओरैबादि मोजांयै जाफुंदों आं जेरै आबाहन खालामदों एरै जेरै एरैनो जाफुंदों आं दिनाव ओरैबादि फरायोमोन आंनि दिनावनो नैजि घन्टासोआ आंनि फरायनायाव थाङोमोन आंनि दिन आं ओरैबादि फरायोमोन आं ओरैबादि नाजायोमोन दा आं बिनि गेजेराव ओरैबादि दुग्गानो हायो आरोना आं आंनि सान्नायफोरखौ ओरैबादि जाफुंदों आं बेराद मोजां मोनगासिनो आङो आं ओरैबादि दुग्गानो हायो लोगोफोरनि गेजेराव लोगोफोरा रावबो बेबादि जानो हायाखै आङो ओरैबादि बेबादि जादों सोरबा सोरबा ओरैबादि बेकार थागासिनो दा आं बेफोरनि गेजेरावबो आङो ओरैबादि बेबादि साख्रि मोन्नानै ओरैबादि दुग्गायो आरो आङो फेमिलिनिफोरखौबो बेबायदिनो बुजायनो सानो दि आङो आंबादि जेरै हार्दवर्क खालामनांगौ बेबादि हार्दवर्क खालामोबा गासैबो सान्नायफ्रानो जाफुंजोबो बयखौबो बुजायो जे मोजाङै मोजां हार्दवर्क खालाम ओमफ्राय मोजां फराय गासिबो जायो जेबो जा जेबो हायि गैया साननाय माने गासैबो गावनि हार्दवर्कनि सायावसो जेबो इसोरनि सायाव सान्नानै लाब गैया गासै जाजोबो आं आंनि साख्रि मोन्नायखौ लानानै दुग्गानो हायो आङो बिराद दुगानानै दं दा आङो बिराद बयनिबो सिगाङाव बुंनानै लानो हायो जे आङो ओरैबादि साख्रि मोनदों ओरैबादि ओरै बोरै सान्नायफोरखौ जाफुंहोनो हादों ओरैबादि गारि बायनो हादों ओरैबादि न' लुनो हादों ओरैबादि ओरैबायदि जों मोन्थिहोनो हादों ओरैबायदि बयजोंबो अनजायो अनसायजायो मानिजायो आं दा आंनिबादि गावनि एचिभमेन्तखौ लानानै ओरैबादि खुसि ओरैबादि रंजायो दा मा बुंनो आरोना आङो आंनि सान्नायखौ जाफुंहोनो हानानै ओरैबादि गोजोननाय मोनदों जेराव रावबो बेबादि गोजोन्नाय मोनफेराखै जानो हागौ आंनि सान्नाया ओरैबादि आं ओरैबादि खम समावनो ओरैबादि खम बैसोआवनो बेबादि सान्नायखौ जाफुंहोनो हादों आं आंनि स्ताफनियावबो नुयो सोरबा सोरबा बिराद गोबाव गोबाव बैसोनियासो बोराइफोर गोबाव गोबाव एग्जाम होनायासो पास जादों नाथाय आङो खेबसे एग्जाम होनायावनो पास जाबाय उथ्रिसारबाय ओरैबायदि आं दा एगदम दुग्गानो हायो आरोना आंनि गासैबो स्ताफनि मेम्बारफ्रा आंनिफ्राय देरसिन देरसिन गोजाजोब नाथाय आं आंनिख्रुइ फिसासिन पस्तावजोबसो बिसोरना दा आङो ओरैबादि दुग्गानो हायो जायनि गेजेरजों आं आंनि एचिभमेन्तखौ ओरैबादि गनायना लायो आरोना बेनोसै